मैं एक वेडिंग प्लानर बात कर रही हूँ क्या आपके पास मुझे फूल मिलेंगे मुझे फूल चाहिए थे कल मेरा एक ईवेंट है शादी है यहाँ पर तो उसके लिए डेकोरेशन के लिए मुझे अलग अलग टाइप के फूल चहिए थे तो अब क्या आपके पास मिल पाएंगे हाँ हाँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे कौन कौन से फूल्स चाहिए मुझे गुलाब के चाहिए एक टन पचास किलो गेंदे के फूल चाहिए और पचास किलो ही जासमीन के फूल चाहिए और सौ किलो मुझे मोगरे के फूल चाहिए तो यह सारे फूल आप कब तक मुझे भिजवा सकते हैं मुझे कल चाहिए है ग्यारह बजे तक तो आप क्या मुझे आठ तो बस गुलाब के ही कम हैं ना बाकी सारे तो आपके मिल जाएंगे ना बाकी सारे फूल्स तो हाँ तो मैं आपको बता देती हूँ मुझे ज़रूरत है कल सुबह ग्यारह बजे तो आप मुझे आठ समथिंग का अरेंज करवा सकते हैं सात आठ समथींग सुबह के अच्छा डिलीवरी भी होती है आपके यहाँ पर हाँ तो मैं आपको एड्रैस बता देती हूँ यहाँ का एड्रैस लिख लीजिए उसी टाइम पर मुझे आकर एक बार कॉल कर लीजिएगा जब आप डिलीवर करें तो हमारा एक मेम्बर जाएगा जो आपसे प्रोडक्ट ले लेगा सारे फूल ले लेगा मतलब तो मैं आपको एड्रैस बता दे रही हूँ पाठक कॉलोनी गीता भवन हरदा निपानिया रोड यहाँ पर कल डिलीवरी चाहिए टाइमिंग है और सुबह सात साढ़े सात आठ तक तो करना ही है किसी हाल में कोशिश कीजिएगा कि साढ़े सात तक आप सारे फूल पहुँचा दो और उनकी पेकेजिंग ना अच्छे से कीजिएगा कि वह सारे फूल डेमेज नहीं हो क्योंकि डेकोरेशन करना पड़ेगा तो नहीं यहीं पर यूज करना है वैसे तो मुझे पर वह डेकोरेशन करते टाइम वह सारे खराब हो जाते हैं हाँ ठीक है तो मैं आपको एड्रैस भेज दे रही हूँ आप इस पर भिजवा दीजिएगा ठीक है धन्यवाद हाँ ठीक है चलेगा पर चलेगा चलेगा भिजवा दीजिएगा आप जल्दी कहाँ कोशिश करना फ़िर हो सकेगा तो चलेगा आधा घंटा एक भी